جہاں تک اجرامی سماوی اور مظاہر کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم دوربینوں اور دیگر آلات کا استعمال کرنا ہوتا ہے

تو ہم اُسے ایک کیمرے کی شکل میں جس کو مائیکرو اسکوپ بھی بولتے ہیں اور ڈیجیٹل کیمرہ بھی بولتے ہیں اور بھی جو تمام طرح کے کیمرے آ رہے ہیں جس جو جس کی کیچنگ پاؤر کافی ہوتی ہے جس کا میگا پکسل کافی ہوتا ہے جس کہ وجہ سے اُس کی جو دوری کی جو کیچنگ پاؤر ہوتی ہے اُس کیمرے کی جس کی وجہ سے آسمانوں کو اور آسمانوں میں موجود کہکشا سیاروں اور ستاروں کو دیکھنے میں کافی مدد ملتی ہے اور اُس کو استعمال کرنے کا طریقہ تو مطلب اُس کو آنکھوں میں کیمرے کی طریقے سے لگا کر اِس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اور یہی سب آلات جو ہیں جو جدید آلات ایجاد ہوئے مائیکرو اسکوپ اور ڈیجیٹل کیمرے جو کہ ایجاد ہوئے ہیں یہ کافی طاقتور آلات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اِن سب چیزوں کو دیکھنے میں کافی مدد ملتی رہتی ہے